हैलो हां जी हां जी तुसेंई लब्भी जाना बीह् बीह् त्रीह् ज्हार धोड़ी तुसेंई कनेहा बाईसाइकिल चाहिदा थोह्ड़ा दस्सो हां अच्छा अच्छा ते हून बी हैन बैसे हट्टी बिच्च तुस दिक्खी सकदे ओ पर अगर तुसें शैल चाहिदा कंपनी आह्ला

अच्छा अच्छा मतलब तुसें कंपनी दा चाहिदा ऐ कोई गल्ल नेईं अस करने आं उप्पर फोन पैह्लें कंपनी बिच्च कि भेजो तुस जैदा निं तु अगले ऐतबार ऐतबार निं चलो ऐतबार ते हट्टी बंद होंदी तुस ना इयां करेओ शुक्रबार आई जाएओ ठीक ऐ हां देई सकगे ओह् ठीक ऐ ठीक ऐ